मेरे घर पूजा थी अब मुझे चार साड़ी लेनी थी हम गए बाज़ार अब बाज़ार जाते जाते फटका बंद था ग़ुस्सा लग गया वैसे ही लेट हो रहा था फिर दुकान पर पहुंचे दुकान पर पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कब से बोल रहें उसे साड़ी दिखाओ साड़ी दिखाते दिखाते साड़ी लाया और मैं बोल रही थी अच्छी साड़ी दिखाने के लिए तो वो अपने मन से दिखा रहा था अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अब मुझे देना है साड़ी तो मुझे अच्छा चाहिए ना अब कब से बोल रहे दुकानदार वालों को कि भैया साड़ी दिखाइए भैया साड़ी दिखाइए लेकिन वो दिखा ही नहीं रहा है अपने मन से ला रहा तो मैंने बोला भैया देखिए जो जो भैया साड़ी दिखा रहे उनसे बोलिए कि अच्छी साड़ी दें और ज़्यादा महंगे में ना दें क्योंकि मेरे पास बजट कम है अच्छी साड़ी दें और जैसे मैं ले सकूँ मेरे पास इतना ही पैसा है मुझे चार हज़ार रुपये है मुझे चार हज़ार रुपये में मुझे अच्छे से अच्छा साड़ी लेना है ठीक है आप बढ़िया साड़ी दिखाइए मुझे ठीक है हाँ ये साड़ी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है नहीं थोड़ा और बढ़िया दिखाइए हाँ अरे भैया कम से कम कुछ पानी उनी तो पूछ लीजिए कब से चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ गया है आपको समझ में आपकी दूकान पर ऐसे ही आएँगे हाँ कम से कम पानी रखा करिए कोई आए प्यासा है या कहीं से आ रहा है तो कम से कम पीले ठीक है अच्छा साड़ी दिखा दीजिए मुझे चलिए इसका बताइए रेंज कितना है नहीं देखिए भैया कम से कम चार साड़ी लेना है ऐसा करिए कि मुझे दो हज़ार भर में चार साड़ी मिल जाए हाँ दो हज़ार भर में चार साड़ी मिल जाए ठीक है हाँ एक तो इतना जाम है वैसे कैसे कैसे कर के तो आए हैं पति देव ग़ुस्सा गए थे उनको लाना था ज़बरजस्ती ले के आए हैं बीच में रास्ता बंद है फाटक बंद है और इतना जाम भी था कैसे कैसे कर के तो आए हैं थोड़ा जल्दी कर दीजिए मुझे लेट हो रहा है घर भी पर भी जो रहे ठीक है हाँ सही सही इसका रेंज लगा दीजिए हाँ घर जाना है ठीक है